मेरा पसंदीदा मौसम बरसात का दिन है जो मुझे बहुत ही पसंद आता है जब जोरों जोरों की बारिश होगी और एक दो दिन तक बारिश का मौसम ऐसा रहता है रख लेती है ना और पानी बंद ही नहीं होता है उस टाइम में मुझे घर में रहना और ऐसे बिस्तर में रजाई ओढ़ के ओढ़ के सोना घर में भजिया ऐसे तेल का बनाना भजिया पूड़ी ऐसे बनाकर खाना घर के परिवारों को खिलाना ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है तो जो सावन वाला महीना है ना बारिश का ये मुझे बहुत ही पसंद है